अपन छेत्रमे इएह सब काज करैत छै जे बगैर काज कयने नहि भोजन भात मिलतै तऽ ताहि दुआरे मेहनत करऽ पड़ैत छै बहुत तऽ मेहनतके सुफल तब भेटैत छै बुझलिए आ तकर बाद जाके खेती बारी मे काज करय छै इन्ने उन्ने कयलक तभी मेहनत उठबऽ पड़ैत छै बहुत तऽ मेहनत तऽ कर ही के ने पड़तै बिना मेहनत कयने पेट भरतै कभी इएह आर सब बात हय मेहनतिआ यहाँ आर बहुत हय बिहारमे मे